गोंयची सामाजीक आनी आर्थीक खाशेलताय हेचे बद्दल उलोवपाक जालें जाल्यार खूब कितें आसा गोंयचो समाज आज कालच्या ज्या बदलत्या ते म्हणटा तें ऋतू प्रमाणे आतां हो ऋतू कसलो ऋतू खूब तरांचो आसा पण ह्या संदर्भान हो ऋतू वेस्टन वल्ड चो इनफ्लुयन्सय आसा आमचे

सो तेचे बद्दल उलोवपाचें गेले जाल्यार सुरवात करया लिट्रसीचेर म्हळ्यार कितले लोक शिकिल्ले आसात शिक्षणाचे जेन्ना आमी शिक्षणा बद्दल उलयतात लिट्रसी बद्दल उलयतात तर टू ठावजंड इलेवनाचो एक सेन्ससाचें एक हें आसा लिट्रसी बद्दल मिनींग आसा किंवां डेफिनशन आसा तें म्हळ्यार ज्या मनशाक वाचूंक बरोंक आनीक बरोंक वाचूंक बरोंक आनी जें आपण बरयलां जें आपण वाचलां तें कितें बरयलां हें समजता ताका म्हणटात लिट्रसी सो ही लिट्रसी जी आसा गोंयची ती एटी एट पॉयंट सॅवेंटी पर्संट आसा आतां हे लिट्रसीचें ज कितलें समजोन येतलें गोंयच्या बद्दल गोंय पयली सारकें उरूंक ना गोंय खूब मुखार धांवत सुटला आनी हें धांवत सुटला प्रगतीच्या पातळेर वयर सरपाक आनी हे गोंय अशेंच मुखार सरतले हेतून कांय दुबाव ना कारण आज आमी प्रत्येक घटकान आपलें भवितव्य घडोवक तयार आसात